میرے خیال میں فوٹو گرافی کو دوسروں سے بہتر متاثر یہ کر سکتی ہے کہ ہمیں فوٹو گرافی کرنے کے سمے کیمرہ کو استھر رکھنا چاہیے اس کی روشنی اچھے سے آنی چاہیے مجھے یہ سب باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور میں اچھا فوٹوگرافی کرتی ہوں میرے گھر والے میرے دوست سب بولتے ہیں تم بہت اچھا فوٹوگرافی کرتی ہو کہ اور بھی کیا کرو جیسے میں باہر بغیچہ گھومنے جاتی ہوں تو سبھی لوگ مجھے ہی فوٹو لینے بولتے ہیں کیونکہ وہ بولتے ہیں تم اچھے سے فوٹوگرافی کر لیتی ہو اس لیے میں اسے کرتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے سبھی لوگ بولتے ہیں تو مجھے بھی بہ آہستہ آہستہ بہت زیادہ پسند ہو گیا اس لیے سبھی آدمی کو کرنا چاہیے اس سے کرنے سے آپ مطلب آپ اسے ایڈٹ کر سکتے ہیں اسے اچھے سے بنا سکتے ہیں اس اس میں آپ کو اس کی روشنی اچھا سے آنا چاہیے ہاتھ کو استھر رکھنا چاہیے کیمرہ کو استھر رکھنا چاہیے فوٹوگرافی کرنے کے وقت لینس کا کو صاف کر لینی چاہیے جس سے فوٹو دھندلا نہیں آئے فوٹوگرافی میرا خراب نہیں ہو اس سے ہمیں اس لیے یہ سب بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی چیز کی وجہ سے فوٹوگرافی خراب نہ ہو اچھا نہ لگے اس لیے اسی چیز بھی خیال رکھنی چاہیے اس لیے میں فوٹوگرافی کرتی ہوں جس کی کہ سبھی لوگ یہی بولتا ہے کہ تم اچھا کرتی ہو اس لیے میں کرتی ہوں سبھی آدمی کو فوٹوگرافی کرنی چاہیے یا آج کل کے روزگار کا بھی آپشن بن گیا ہے کہ آپ اچھی فوٹوگرافی سے آپ اپنا انکم پر آگے کے بڑھا سکتے ہیں اس لیے سبھی آدمی کو فوٹوگرافی کرنا چاہیے